ट्रेन में सफ़र करण लाइ सभु खां पहिरों ज़रूरी आहे त जिते असां वञूं था रिज़रवेशन कराइणु ज़रूरी आहे बिना रिज़रवेशन कंहिं बि शहर वञनि में ट्रेन में ॾाढी तकलीफ़ु थींदी आहे छो त साधारण कूबे में सफ़र करणु ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे छोकी ॾाढी भीड़ हूंदी आहे हिन करे जॾहिं बि सफ़र करण जो प्रोग्राम ठहे सभु खां पहिरों रिज़रवेशन कराइजे ऐं रिज़रवेशन कराए ई वञिजे ऑटोमोटिव जी रिज़रवेशन कराइजे जीअं काई तकलीफ़ु न थिए रिज़रवेशन कूबे में चढ़ण खां पोइ माण्हू पंहिंजे बर्थ ते पंहिंजो चादरु विछाए करे ऐं तकियो लॻाए करे आराम कंदो आहे वेहंदो आहे किताबु पढ़ंदो आहे आम्हूं साम्हूं जेके वेठा हूंदा आहिनि हुननि सां हाली वाली थींदो आहे समय पास करण लाइ छो त लंबे सफ़र में जेकॾहिं ॿियनि सवारीयुनि सां वेही करे हाली वाली न थिबो त पोइ त समय पास न थींदो आहे हिन करे जेके सहयात्री आहिनि जेके गॾु क असां सां गॾु यात्रा कनि था पिया हुननि खां हाल चाल वठी करे टाइमपास करे पंहिंजो सफ़र बढ़िया सुहिणो करे सघूं था पिया असां रेलवे जे हिसाबु सवारी ॾाढी लंबी कई आहे कटनीअ खा शिवकाशी वाया चेन्नई चेन्नई पोहचण खां पोइ शिवकाशी ॿारहं कलाक जो पंध आहे लॻभॻि ॿ ॾींह ॿ रातियूं शिवकाशी पोहचण में लगंदा आहिनि इहो लंबो सफ़र आहे ऐं कन्याकुमारी लॻभॻि ॾेढ सौ ॿ सौ किलोमीटर पहिरों शिवकाशी पवंदी आहे ऐं ॾाढो थकावट बि थींदी आहे लंबे सफ़र जे करे ॾाढो रस्ते में खाधे पीते जो सामान काफ़ी खणी वञिणो पवंदो आहे ऐं हिन खां अलावा असां बम्बई नागपुर कल्कत्ते दिल्ली ॾाढो रेल में सफ़र कयो आहे ऐं जेकॾहिं साधन सभु आहे सफ़र जो त सफ़र में आनंद बि ईंदो आहे ऐं जेकॾहिं साधन बि न हूंदासीं त रेल जो सफ़र करण में मज़ो न ईंंदो आहे